मां थोरा ॾींहं पहिरीं ई पी एम के वी वाय ट्रेनिंग खे पूरो कयो हो हिन ट्रेनिंग करण में मूंखे ॾाढो मज़ो आयो मां पंहिंजी ख़ुशी इज़िहारु बि नथी करे सघां हाण मां नौकिरी लाइ अर्ज़ी करणु थी चाहियां हिन करे मूंखे पी एम के वाय जो सर्टिफ़िकेट ॾियण जी कृपा करो ताकी मूंखे जल्दी ई पंहिंजी मनु पसंदि नौकिरी मिली सघे